हमर इलाकाके इलाकाके अस्प अस्पतालमे भीड़ आओर आओर लम्बा इन्त इन्तजारके समस्या प्रारम्भसँ ही छलै कियाकि हम एक्के टा सरकारी हॉस्पिटल डी एम सी एच छथिन जकरामे गामके दूर दूर दराजसँ लोक आबैत छथिन दिखाबय खातिर आओर हुनकाबाद लम्बा लाइन रहैत छनि जिनका सामना प्रत्येक व्यक्तिके करय पड़ैत छै जे पीड़ित व्यक्ति रहैत छथिन जे बिमार रहैत छथिन ओतय जाइके बाद हुनका समस्या आओर बढ़ि जाइत छै कियाकि लाइनमे खड़ा रहैत रहैत हुनका इन्तजार करय पड़ैत छै जिनका परिणाम बड्ड खराब होइत छै कियाकि डॉक्टरके नम्बर लगाइमे हुनका एक बड्ड टाइम लगैत छै जब डॉक्टरके नम्बर खतम होइत जेतै ओतय जाते जाते पेशेन्टके स्थिति खराब हो जाइत छै कतेक पीड़ित व्यक्ति तऽ ओतहि दम तोड़ि दैत छै आओर हुनका कोइ इलाज नहि हो सकैत छै से ई समस्या ठीक नहि छै से सरकारके होवयके चाही कि हर जगह सरकारी अस्पतालके सुविधा नीक होना चाहिये डी एम सी एच मे तऽ कतेक पेशेन्ट पड़ल रहैत छै डॉक्टर नहि आबैत छै ठीकसँ देखय लेल हुनका इलाज नहि करैत छथिन अगर कोइ बजाबयके जाइत छथिन तऽ हुनका फटकार पड़ैत छै कि किया एलियै किया एलियै एतय डॉक्टर नहि छथिन डॉक्टर गेल छथिन कतहु आओर मैक्सिमम डॉक्टर जे सरकारी छथिन वो अपना प्राइभेट क्लिनिक खोलकर रखल छथिन आओर सरकारी कार्यके करय खातिर नहि सक्षम छ सक्षम छथिन केवल प्राइभेटमे इनकम अपना कमाबैत छथिन से ई सरकारकेँ कोइ नीक कदम उठाबयके चाही